आं नारजि अमा बेदर ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो आरो आं नारजिखौ सायनानै सोमो सोमखांनायनि उनाव सो सुयो सुनानै खारदै रन्दै संख्रि होनानै रुयो रुखांनानै जेब्ला रुयो होमब्ला आं बेखौ सागंजों सायो साखांनानै दै होखांनानै दोनो खांनानै दोननायनि उनाव आं बेदरखौ एवफ्रामो एवखांनायनि उनाव मोजाङै गोदौहोनानै आङो जानो मोजां मोनो